हम अपन जीवनमे शुभ आयोजनक लेल सभसँ पहिले कृष्णाजीसँ आशीर्वाद लैत छी आओर ओकरबाद माँ पिताजी दादीमाँ सभसँ आशीर्वाद लऽ कऽ शुरू करैत छी